ہاں ہاں بولیے جی ہو ہو جائے گا ہو جائے گا بہت کم پیسے میں ہو جائے گا زیادہ نہیں بس پندرہ ہزار روپیہ لگے گا کرنچ میں صرف میک اپ دیکھیے بہت مہنگا آپ کا کا سوال ہے بہت مہنگا میک اپ آتا ہے اِس کی وجہ سے پندرہ ہزار روپے آپ کے لگ جائیں گے جی بہت مہنگا آ رہا ہے نا دیکھیے اِس میں دیکھیے ہمارا سامان جتنا بھی پروڈکٹ ہے بہت مہنگا مہنگا ہے اِس کی وجہ سے ہم اِس سے زیادہ کم نہیں کر سکتے ہیں اِس میں ہمارا ہی نقصان ہو جائے گا اور آپ پھر اتنا مہنگا میک اپ کا بھی سوال کر رہی ہیں اور پھر پیسے بھی نہیں دیں گے اور اب میک اپ ایسا کر دیں گے جو آپ کے آگے جو ہے نا اوزون والا فیشیل تو بہت مہنگے ہیں آپ تو سوال بہت مہنگا مہنگا کر رہی ہیں اُس کا بس زیادہ نہیں پانچ ہزار روپے آپ دے دیجیے گا پھر دیکھیے ہاں ہم لوکل والا نہیں کرتے ہیں اِس وجہ سے جو ہے ہمارا سامان بہت اوریجنل رہتا ہے جس کی وجہ سے پیسے بھی ہم مناسب جو ہمارا صحیح بات ہے اِس دیکھیے سوری میم جہاں تک ہو سکا ہم کم ہی کر کے آپ کو بتائے ہیں اور آپ کو اگر مناسب لگے تو ٹھیک ہے آپ آئیے